हमरा विचारसँ मैथिलीक भाषा बहुत सुन्दर अछि एतय सांस्कृतिक भाषामऽ हमर मैथिली भाषाके ज्यादा उपयोग होयत छै ज्यादा आदान प्रदान होयत छै इएह कारण मैथिली भाषा बहुत सुन्दर अछि